हमसभ मैथिली भाषासँ बोलै छियै हमे आओर अपने सभ भाषा बोलै छियै अपना इएह अपना देशके भाषा छिकै मैथिली जे हमे पप्पा मम्मी सभ जे डैडी सभ बोलै छियै सभ अपना मैथिलिए भाषा बोलै छियै हमरा बहुत ई भाषा बहुत पसन्द छै बहुत पसन्द छै ई भाषा ई भाषाकेँ बोलयके लिए बहुत लोग सिखने चाहे छै सिखय लेल चाहै छै जे हमहूँ ईसभ भाषा बोलियै हमरा इएहसभ भाषा बोलै छै हमरा अपना मैथिलिए से मम्मिए पप्पा डैडी जे छै चाची बोलै छियै पर जेना बोलै छियै से अपना चच्चा बोलै छियै ईसभ हमरा अपना देशके भाषा इएह छिकै मैथिलिए अपना बोल कऽ ईसभ अपना अथी करै छियै जैसे बेटाकेँ बेटा बोलै छियै बाबू बोलै छियै सभकिछु इएह छिकै हमर एतुके इएह भाषे छिकै मैथिलिए भाषा हमे इएहसभ भाषा बोलि कऽ अपना अथी करै छियै बाल बच्चाकेँ बोलबै छियै बेटा इधर आ ईसभ कर बेटा ई कर ओ कर इएहसभ भाषा हम्मर छिकै हम ई भाषाके लिए सिखयके लिए प्रयासमे रहै छिकै ई बहुत प्रेमक भाषा छिकै ई मैथिली भाषा हम्मर तोहर छिकै जे हमे अपन इएह भाषासँ हम अपना प् बोल